जोंनिया माबायाव दंगरावहा मागुर सिंगिबो मोनोमोन आरो सिगां ना बोननायाथ' मोनोमोननो दाथ' दासो दा दैबो जालिया माबा दंगरखोबो सेफायजोब्बाय ना मोनलिया सिगांथ' खोब गुरबायबो जाबायबो दंगर होननाय मोनसे बिलो दं आरो बे गामि न' खाथि खाथिनो दुब्लि दंना बे दुब्लिफोरावबो ना फिसाफोर गुरै गुरै जाबाय दाथ' दानियासो नाफोरखोबो मोनलिया सिगांनि बिदि ना मोनथारलिया दा आगोलाव जि बिदि गुरना जाबाय दा बिदिनो जानानै माबाबाय आरो दाथ' गैलियानो ओइ सिल सिंगिफोर मागुरफोर आरो भाद' मांखावथ' दैजोबनायदों माबा माबि ना फिसा बोथिया थुरि बेफोरबायदि मोनसोयोमोन आरो दा इफोरबो मोननोनो मायलिया माइआवबो मुलि होनायदों दा सिगां मुलि होयियावहा ना आमदानि मोनोमोन बे गामिनि दुब्लियावबो मोनोहाय दंगर होननाय बिलोआवबो मोनोमोन आरो गुरब्ला नास्राय गोरै मागुर सिंगि बेफोरबादि थुरि बोथिया बिबायदि गुरसोबाय जासोबाय दा आरो गैलियाबो इफोरो गुरना लाबोगोरा संगु खुरगु जाहोगु बेफोरबायदि ना गुरनायावथ' जों जेबो लांफाया ओइ जेखाइ खबाइखोनो आरो इमान माबा न'आवबो जाखा लोंखा थांखानायजों मोनबो उखैयाबो गाङाबो ओफ्राय बिबादिनो गुरबाय लाबोबाय जाबाय तेव आरो जोंनिया बेलावबो दंसोयोना बे बेलावफोरावबो आरो अरजानानैबाबो जों गुरनानै जाफायबाय आरो जोंनिया बे खाथि न' खाथि फोथाराव दुब्लियावनो गुरना जाबाय आरो आरो गुरब्ला ओइ साहा बागैबो मोनसे बिलो दं बेयावबो गुरना जाबाय आरो बे न' खाथियावबोथ' गामि खाथियावबो मोनसे बिलो दं बेफोरावबो जाबाय आरो गुरनानै दासो गैलियाबो माबानोबो गुरनोबो मोनलिया माबायाबो दैफोराबो बारा जालिया एखे बे बेलावफोरनि फारसाखौ होनाय आरो माबा मुलि होनाय बोरैबा माइफोराव मुलि होनाय बेफोरनि थाखाय नाफोरखोबो बारा मोनजालिया हानायफोरा दाबाबो गुरनानै जागासिनो जाय दा जायो लाखै लाखै थांनानै गुरना जायो जोंसो हालिया सिगां गुरनायाथ' जाबायनो जोङो दा गैलिया आरो जों गुरना जानोबो हालिया बे बिहामजोफ्रा फिसाफ्रा गुरना होफायब्ला जायो थायो बिदिरा जाहाथ' बे बेलावआथ' एखे मानखो जालायनासो हरोमोन एखे घटना मा बाराकरि माबा जायोमोन बे दख'ना सिंदिगि गा अरहैयोमोन बिफोरबायदि नुवा नुवा मा समाव माहा माहा थांनानै बिदि अरहैयो नै बे बेलावबो अरजानानै नाफोरबो मोनजासोबाय थेवब्लाबो बेलावनिबो गियामोनना थेवब्लाबो बिदिनो गुरनानैब्लाबो जाबाय आरो जोंनिया थ' आरो बुंनोबो जोंनिया आरो खोथाबो गैलिया आरो